देखिए हम लोग कैसे पशु पालन करते हैं जब हम सब उसको देखभाल अच्छे से कैसे करते हैं जैसे की उसका कोयर है जिसे पुअरा है ये सम्मत हम सब पुअरा मरवाते हैं मसीन से फिर उसके बाद उसको कोयर खिलाते हैं घास भी छीलते हैं उसको मार के खिलाते हैं तब उ गैया दूध देती है या जैसे भैंस भई अगर हम दूध नहीं निकालेंगे तो फिर अगला आदमी को हम कैसे बेचेंगे जैसे दही जमाते हैं उसमें से घी निकलता है तो फिर हम सब घी दो सौ रुपए का जाता है ढाई सौ रुपए का जाता है फिर उसके बाद बकरी जैसे पालते हैं उसका बच्चा होता है तो बच्चा को खिला पीला के उसको बड़े करते हैं ओ भी बेचा जा सकता है जिसे मुर्गी पालन हुआ तो मुर्गी हम सब पालते हैं उसका अंडा भी बेचते हैं अगर बच्चा तैयार हो गया है तो बच्चा भी बेचते हैं जब हम सब दिहात के हैं तो ऐसे भैंस गाय बकरी और फिर उसके बाद उन तो भेड़ भेड़ चीता से निकलता है ना और जिसे कि मधुमक्खी मधुमक्खी में से बहुत सी हमको मिलती है जिसे हम सब उसमें से शहद निकालते हैं देते हैं और शहद भी कितने काम में आते हैं दवाइयाँ के काम में आते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए काम में आते हैं दूध अगर नहीं निकालेंगे तो अगला फिर हम लोग का पैसा कैसे बनेगा दूध निकाल के उसको बेचते हैं उसका बच्चा है वो भी बड़ा हो गया है तो उसको भी बेचते हैं उसके बहुत से हम सब घास उनको ख़रीब है चुनिब हुआ गुर हम सब ये सब खिला के तब उसको पालते हैं ताकी वो तंदुरुस्त रहें